मां हिकु सिन्धी माण्हू आहियां ऐं असां जी सिंधी ॿोली मिठड़ी ॿोली जेकी पाकिस्तान खां हलंदी ईंदी आहे ऐं मूंखे हिते गर्व आहे कि मां हिकु सिंधी आहियां ऐं जिन सां मां मिलंदो आहियां जेतिरा बि जेके बि सिंधी भाषा न ॻाल्हाईंदा आहिनि तंहिं हूंदे बि मां हेॾी कोशिशि कन्दो आहियां कि अहिड़ा अहिड़ा शब्द आहिनि जेके अखर ॻाल्हए करे छा भाउ कहिड़ो हाल आहे कीअं आहियो मज़े में आहियो तव्हां ख़ुश आहियो ॿार ठीक आहिनि अहिड़ा अहिड़ा कुझु अखर आहिनि जेके मां उन्हनि खे सिंधी भाषा ॻाल्हाए सां समिझी वेंदा आहिनि कि हिननि जो जवाब कीअं ॾियणो आहे हीअं असां जो सिंधी भाषा जो शान मान आन बदली ईंदी आहे हाणे असां जी सिंधी ॿोली बि अमर रहंदी आहे